साढ़ै इंडिया च थोह्ड़े सालें थमां लेइयै कि जदूं दे ऐंडराएड फोन आए दे जदूं दे एह् आह्ले सारे जेह्ड़े लोक न अपनी यूट्यूब उप्पर बड़े सारे चैनल बनाइयै ते यूट्यूब उप्पर कम्म करा दे ते केईं केईं लोक अपने गै कंटैंट बनाइयै उस दे उप्पर कम्म करा दे जि'यां सटैंड अप कामेड़ी उप्पर लोक कम्म करा दे न बड़े सारे लोेक जेह्के न फोनै उप्पर गै अपना मतलब कि सारा बिजनस सैटअप करी दे न ते बड़े सारे लोक न जेह्के अपने बलाग्स होई गे जेह्की यूट्यूब उप्पर पांदे जेह्के लोग ट्रैवल करने ई जंदे जित्थै बी जगह् जंदे ते ओह् अपने ऐक्सपिरियंस शेयर करदे उसदे कन्नै लोकें ई पता लगदा की अपने ब्लाग शेयर करदे ओह् जित्थै जित्थै बी जंदे कि इत्थै इत्थै केह् ऐ उसदे कन्नै बी सारें लोकें गी पता चलदा की जेह्के अजकल जेह्के सटैंड अप कामेडी ऐ शुरू होई दी उस कन्नै बी लोकें गी बड़ा सारा ऐंटरटेनमैंट थ्होआ दा ते इंडिया च बड़े सारे लोक यूट्यूब उप्पर जेह्के न इसलै ऐक्टिव न बड़े सारे केह् सारे गै ऐक्टिव न अजकल ते